जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक का नाम माननीय हेमंत खण्डेलवाल जी है और हमारे गाव के सरपंच का नाम डाक्टर संजय सोनारे है जी हम जी हाँ हम ने इनके साथ कई बार बात की है जब हमारे गाँव में जब भी कोई ग्राम सभा का आयोजन होता है और ग्राम सभा होती है जहाँ पर सभी लोगों को बुलाया जाता है सभी गाँव वालो का मत पूछा जाता है गाव के विकास के बारे में तब सभी को हक़ होता है कि वह अपना अपना मत सरपंच को बताए जिसके चलते वह हमारे गाँव में जो भी चीज़ नहीं है या फिर कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है उसको ले कर हमारी बात को आगे तक पहुँचाए और विधायक जी के कार्यों के की हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में विधायक जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जिस में पहले हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं हुआ करती थी और फिर जब विधायक जी ने इन सड़को को बनवाया और हमारी हमारे गाँव को शहर से जोड़ा सड़कों के माध्यम से और इसके साथ ही बाक़ी की जो योजनाएँ हैं जो जो भी योजना हैं उनका लाभ ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाया और हमारे गाँव में पानी की बहुत समस्या थी तो इस समस्या को ने समाधान किया और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आस पास कई डैमों का निर्मान कराया जिसके माध्यम से आज हमारे गाँव में पानी जिन डैमोणं से हमारे गाँव में पानी की सप्लाई की जाती है पानी को भेजा जाता है पूरे गाँव में पाइपलाइन बिछा कर और गाँव के बाहर अलग अलग स्थान पर ट्विबेल करवाए जिससे कि गाँव वालों को पानी को लेकर कोई असुविधा ना हो इसके चलते ही हमारे गाँव में पानी की एक बहुत बड़ी टंकी बनवाई है विधायक और सरपंच जी के माध्यम से और जो भी हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं गाँव में जो बातें होती हैं गाँव के विकास को लेकर वह सरपंच विधायक त विधायक जी तक पहुंचाता है और उन सभी सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को दिलवाते हैं हमारे क्षेत्र के विधायक और सरपंच दोनों ही बहुत अच्छे हैं और इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह भी बहुत अच्छे हैं और हमें उमीद है कि आगे जो कार्य किए जाएँगे वह भी बहुत अच्छे ही होंगे